गामियारि ओनसोलफोरावहाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बांसिनै थावन सोहोरावहाय थाहैनो मोजां मोनो मानो होननानै बुङोब्ला थावन सोहोरावहाय मोजां जायगा मोजां फरिबेसखौ नुहुरो नाथाय बेफोरबायदि गामिफोराव सेंग्रा सिख्ला गैयिनि जाहोनाव सेंग्रा सिख्लाया जरा नागिरनानै लानो गोब्राब जायो नाथाय थावन सोहोराव थाहैग्राफोरा थावन सोहोरनि माखासे गुबुन हारिनि जाथिफोरजों एबा सेंग्रा सिख्लाफोरजों गोसो गोरोबलायनानै बिदिनो जरा सायख'नानै लालायनाय जायो आरो बेबायदिनो गामियारि ओनसोलफोरावहाय सेंग्रा सिख्ला गैयिनि जाहोनाव गामियारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरजोंहाय जरा नागिरनाया गोब्राब जायो नाथाय बांसिन मानसिफ्रानो थावन सोहोरावहाय थाहैनो मोजां मोनो थावन सोहोरनि फरिबेसफोरखौ बारहावाफोरखौ बांसिनै साबसिन नुहुरो बोनिखायनो बांसिन मानसिफोरानो सोरबा फरायनो सोरबा खामायनो सोरबा बिदिनो बिजनेस मावहैनो थाखाय बांसिन थावन सोहोराव खारनाय जायो